मैंने जो पेन ख़रीदा वह दिखने में बहुत सुंदर था लेकिन लिखने में यह पेन अच्छा नहीं था और उससे लिखने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी